कोनाके सब्जी बनबै छिए अहाँके अच्छा रहैए तऽ ओ तऽ मसल्ला पिसिके दै छिए ताहि दुआरे हमर सब्जी जे छै भऽ गेल हम तऽ कि करै छिए कस्तूरा मसल्ला दऽ दै छिए कढ़ी जे बनेलहुँ तऽ कढ़ी पत्ता आनिके देलहुँ गाछसँ तोड़िके तऽ अच्छा सुअदगर लगै छै हमर बेटी आर बच्चासब कहै छै मम्मी गइ कढ़ी पत्ताके तऽ सुआद लगै छौ खानामे अच्छे लगै छै देखैमे दैब अभी आनिके चाची तऽ बनबै छै पिसिके मसल्ला दै छै तब एहन सुआद अच्छा लगै छै खाना तोहर तऽ बिन मसल्ला पिसिलेसँ अच्छा छौ तऽ हम कहलिए कि जे हम पिसैके हमरा नहि छै टाइम तऽ हम एहिसँ दऽ दै छिए कढ़ी पत्ता आनिके तोड़िके दै छिए कढ़ी बड़ी बनेलहुँ तऽ ओहिमे पत्ता कढ़ी बड़ी तऽ कढ़ी गाछमेसँ सहोरने अएलहुँ ओहिमे डालि देलहुँ कोनो सब्जीमे डालि दिऔ तऽ अच्छा लगै छै खाइमे